جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں اپنے خالی وقت میں کیا کرنا پسند کرتی ہوں تو میں اپنے خالی وقت میں باہر ٹہلنا اور چہل قدمی کرنا پسند کرتی ہوں مجھے نیچر کا شے نیچر میں گھومنا اچھا لگتا ہے میں اپنی خالی اوقات میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کینٹین یا ریسٹورینٹ میں جا جاتی ہوں اور کچھ خالی وقت ان کے ساتھ گزارتی ہوں اس کے علاوہ میں اپنے خالی وقت میں اچھی کتابیں پڑھتی ہوں اور جس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور میں سیلف ہیلپ بک پس اپنے خالی اوقات میں پڑھتی ہوں اس کے علاوہ مجھے اپنے امی اپنی والدین کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے میں جب بھی اپنی مطالعہ سے فارغ ہوتی ہوں تو میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں اپنی دادی بزرگ سے ان کی ان کے بچپن کی کہانیاں یا ان کے جو جوانی کی جو ان کی کہانیاں ہوتی تھیں میں ان کو سنتی ہوں